थुआनूं इक बारी गल्ल सनांऽ में बाह्र बंडर लैंड गेई उत्थै स्विमिंग ही उत्थै मतलब झूले बिच्चा सानूं पानी बिच्च औना पौंदा हा ठीक ऐ होर झू अस गे ट्यूब लेइयै झूले बिच्च चढ़ने गी उत्थूं सिद्धे अस पानी बिच्च पे होर मिगी लग्गी गेआ गोत्ता